वक़्त सां गॾो गॾु राजस्थान जो इतिहास त बदिलजो आहे पर उन सां गॾु उन सां गॾो गॾु असांजो भौगोलिक खेत्र बि घणे नमूने बदिलजी रहियो आहे भारत में वधंदड़ आदमशुमारीअ सां धरतीअ ते भोज तमामु घणो थी पियो आहे जंहिंसां क़ुदिरत पंहिंजो असर ॾेखारींदी आहे आदमशुमारी खे घटि करण लाइ जेकॾहिं माण्हू ख़ुदि कोशिशि नथो करे त उन जो क़ुदिरत कहिड़े नमू कहिड़े न कहिड़े नमूने पंहिंजो रूप ॾेखारींदी आहे बोड सुकल महामारी ककर फाटण अकाल भूकंप जहिड़ा क़ुदिरत जा असर नज़र अचनि था इन सां जान माल जो नुक़सान बि थिए थो गांवनि जा गांव शहरन जा शहेर पाणीअ में ॿुॾी वञनि था घणेई घाटो थींदो आहे ऐं उन खे वरी सही करण में सरकार खे घणेई जफ़ाकशियूं करिणियूं पवंदियूं आहिनि कुझु वक़्त पहिरीं कोरोना कोरोना महामारी जे करे केतिरा ई माण्हू मरी विया ऐं घणेई घणनि ई घरनि जा घर बर्बाद थी विया इन महामारीअ जे करे